गुजरात में इलाही माण्हू अहिड़ा आहिनि जंहिंखे स्पोट्स में इलाही इंट्रस्ट आ उओ काम्या काबिल बि आहिनि स्पोट्स जे पर वीचारा कुझ करे नथा सघनि इन जी कमी इहा आहे गुजरात में सुठा कोई कोच कोन्हनि कोई सुविधा कोने कोई मैदान कोन्हे हेॾो सुठो ओर गवरमैंट बि हिननि जे लाइ कोई मददु नथी करे कोई फंड नथी ॾे कीअं बि ॻाल्ह मां कोई सपोट ई नथी करे गवरमैंट इनी करे थोड़ो पोए ते रहिजी वियो आहे गुजरात स्पोट्स में